मां जाम कुझु ठाहींदी आहियां पकवान दालि ठाहींदी आहियां पूरी पापड़ ठाहींदी या कोकियूं ठाहींदी आहियां आलू जा पराठा ठाहींदी आहियां पनीर भुर्जी ठाहींदी आहियां ऐं अलॻि अलॻि तरीक़े जा नान ठाहींदी आहियां अलॻि अलॻि तरह जी साई भाॼी कढ़ी चांवर मतिलबु जेकी जेकी सिंधी डिशियूं हूंदी आहे न मां उहो ई सभु ठाहींदी आहियां ऐं पंजाबी बि ठाहींदी आहियां छोला भटूरा त उहा ठाहींदी आहियां की जाम टेस्टी ठहे मसालानि सां ठहे सभु घर में प्यार सां खाइनि ऐं इंजॉय करनि ऐं दिलि सां ठाहींदी आहियां जाम दिलि सां ऐं दालियूं ठाहींदी आहियां सभु पल्सिस जेकी जाम इम्पोर्टंट आहिनि बॉडी लाइ सभु मतिलबु मां सभु मिली कया न सॼो प्रोटीन न्यूट्रिशिय्स फ़ूड ठाहींदी आहियां मां इअं न सोचंदी की ॿार जो खाइजो फ़ूड जेको रस्ते ते मिलंदो आहे जंक फ़ूड चईंदा आहिनि हुनखे त उहो न सभु घर में ठाइजे हा हिकु ॾींहुं हूंदो आहे हफ़्ते में जेको न ठाहींदी आहियां मतिलबु हुन ॾींहुं ॿाहिरि होटल में खाईंदा आहियूं लेकिनि सभु पनीर पंजाबी पनीर मुगलाई सभु ठाहींदी आहियां लस्सी छास मिल्क शेक आइस्क्रीम डेजर्ट्स केक मतिलबु यूट्यूब में आहे न उहो वेठा हुयसि न घर में कोविड में सभु असां मास्टर शेफ़ ठही वियासीं सभु हिकु हिकु रेस्पी सिखी ऐं ठाहिण चालू कयो हुन खां पोइ त ख़बर ई न की ॿाहिरि वेंदासीं पंहिंजो ॿाहिरां खाऊं उहो टेस्टी न लॻंदो आहे बसि